आमी झाड रोयतां घरा कडेन आमी झाडां बिडां सगळीं रोयता केळी बेळी सगळीं रोयता तीं जाता आमगेलीं खुबशीं झाडां रोयता मिरसांगो रोयता तिवूय जाता आमचीं अळसांदे तिवूय बी जाता वेली भेंडे झाडां भाजी कितें जाता तें रोयता आमी एक वटेन खाता बी पिकताय बी जाता आमगेलें अशें आनी तशें आमी कामाक बी एश करून केन्ना रोयता तेंवूय जाता आमचीं झाडां फुलां केळीं बारीक बारीक झाडां अश करून जाता तशें आमी हॅल्प करपाक भावागेर बी वयता अशीं झाडां अळसांणे बिकणां तेवूय जाता झाडां बी रोयतात त्या तरेचीं फुलां रोयता शेवतीं मोगरीं आबोलीं तिंवूय बी रोयता आनी तीं आमी विकपाक वयता जालीं जाल्यार आनी भयणीगेर बी तशीं हॅल्प करपा वयता आमी आबोलीं तेक कोण हॅल्प बी ना म्हूण आमी हॅल्पाक आमी वयता घालपाक आबोलीं बी जातात तेंची फांत्यो बी घालपाक पडटा तीं बी विकपाक आमी वयता एश करून हॅल्प करता झाडां रोवपाची आमकां खूब उमेद आसा पूण वयता विकपाक वयता हॅल्प करता तेंकां मातसो मातसो कितें आदार पदार ना आनी जाणटेपण जालां विकपाक आमी वयता